हेलौ मा खालामदों नै ना मोनसावदोंनो गामियाव ना लायनो थौ बे न' खाथिनिया ओरै सानजानिया रान्दों मोनसावदों नो लायनो नागिरदों ओमफ्राय लोगोआनो गैया गिलाय लाङोबो आं हाग्राबो दं नालाय जानो मानसिफोर मैया थांदों होन्दोंमोन ओमफ्राय दिनै माथो रावखौबो नुवाखै ना थांखांबायसोथाय गिलाय लाङोबो आं हाग्रा बोरैबा थोरोबरोबथार जायगायानो बेनोथ' गोथैबारिबो खाथिथार दैयानो ना लायग्रायानो नायाबो मोनो मोना खोनायो सम दंहैयो खोमा गियाबोहाय खायसे मोनाबाबो लायथारो मारैथाय गिगौमानि गगौहाय लायनोसै दसे थानानै ओंखारदो थांनोसै गिगौमानि गगौबो मोनबोबानो जाबाय मोनगोनदां औ थौ नायनायसै होम्बालाय ओंखारदो जेखाइ लानोसै ओमफ्राय गामब्ला लासै सारनो ओमफ्राय औ दे औ